सूती साड़ी जे छै ने जे ओ आबै छै तीन चारि कलरमे एगो होइ छै कॉटनो होइ छै एक ठो सूती होइ छै एगो सिल्क होइ छै एगो ओकरोसँ ताँति होइ छै आओर बच्चा सभके कपड़ा जे छै से टी शर्टमे आबै छै फुलो आबै छै हाफ आबै छै ओकरोसँ हाफ आबै छै ई जे छै एहिपर क्वालिटी अलग अलग सभ कलरमे आबै छै साड़ियो जे छै जारजेटमे आबै छै शिफॉनमे आबै छै सिल्कमे आबै छै आ बनारसिओमे आबै छै तऽ ओकर दाम हर चीज सभके अपन अपन क्वालिटीपर छै जे अहाँ लेबै से मिल आब सा लोक ब्लाउजे सिलबै छै तऽ कतेक पचास टाका सिलबै छै कहीँ सए टाका लै छै कहीँ दू सए टाका लै छै अस्तरके लै छै दू सए टाका सिल अथि सि पलेनके लै छै पचास टाका ओकरोसँ जादा होइ छै तऽ सए टाका लै छै जे छै अपना साड़ी जे लोक होइ छै मनपसन्द लोक अपना लैके होइ छै लै छै जे कोन साड़ी हम पेन्हबै जे हमरा फिटिंग होतै से साड़ी हम लेबै मार्केटमे जाइ छियै तऽ वहाँ जे दू हजार तीन हजार अपना गाममे रहै छै पाँच सए छओ सए एनाके रहै छै साड़ी ओ साड़ी जे छै ने सभ क्वालिटीमे अबै छै बच्चोके कपड़ा जे छै ने सभ अपन अपन कलरमे अबै छै कि दूओ सए टाकामे होइ छै पाँचो सए टाकामे होइ छै हजारो टाकामे होइ छै अपन क्वालिटीके बात छै जे साड़ी छै से ब्लाउज होइ छै अपना दीदीसभ सियै छै अपन जे होइ छै कोइ पच्चीस टाकामे सियै छै कोइ तीस टाकामे सियै छै पचास टाकामे सियै छै जकरा इनकम होइ छै तऽ सएओ टाकामे सियै छै अपन पचासो टाकामे सियै छै जेना साड़ी भेलै साड़ीमे जेना बतबै छै चारि कलरके साड़ी छै साड़ीमे जे छै सिल्क आबै छै कॉटन आबै छै आ सूतीमे आबै छै आओर ताँतिमे आबै छै ताँतिमे जे आबै छै साड़ी जितना मनपसन्द मन होइ छै तऽ हमरा होइ तऽ ताँतिए लेबै या सूतिए लेबै या कॉटने लेबै तऽ से बच्चा सभके कपड़ा जे छै टी शर्टमे फुल आबै छै हॉफ आबै छै ओहूमे हॉफ आबै छै कतेक होइ छै अपनासँ भी बच्चाके लिए कपड़ा सी कऽ पेन्हाबै छै शर्ट पेन्हबै छै जींस पेन्हबै छै हॉफ पैंट पेन्हबै छै इंग्लिश पैंट पेन्हबै छै जे छै अपन क्वालिटीके बात छै आर जे सेसभ बच्चा सभके कपड़ा सिलाइके लिए अपना कोन को कए इंचीके दै छै अपन एक्को मीटरमे होइ छै आधो मीटरमे होइ छै कतेक दूओ मीटरमे होइ छै बच्चा बच्चापर निर्भर छै पाँच सालके होइ छै तऽ ओकरा आधा मीटरके होइ छै ओकरोसँ बड़ा से दस पन्द्रह सालके होइ छै तऽ ओकरो दू मी एक मीटर होइ छै अपना क्वालिटीपर निर्भर रहै छै बच्चासभ छै ने साड़ी लै छियै तऽ बन बनारसी साड़ीके लै छै छियै दस हजार छै पन्द्रह हजार छै साड़ी अपन जेहन साड़ी तेहन दाम छै साड़ी मोनके बात छै कपड़ा सिलाइमे दीदीसभ जितना जुटलै दीदीसभ ब्लाउज सियै छै साया सियै छै इंग्लिश पैंट सियै छै शर्ट सियै छै आब दीदीसभ जे छै ने अपन अपन रोजगार खोलि लेलकै जितना होइ छै कि जे अपन रोजगारके लिए दू गो पैसा कमबैके लिए अपन अपन स्वस्थ अपना काम करै छै ई नहि छै रोजगारमे दीदी अपनसे के लिए अपना आगू बढ़ै छै रोजगारके लिए अपना आगे बढ़ि रहल छै दीदीसभ जे छै ने बच्चाके लिए अपना अपना जकरा हाथमे कला छै अपना बच्चा सभके लिए अपना सी कऽ पेन्हबै छै मशीन अपना लए लेने छै अपना सियै छै जेना कटाइ फराइ अपन सिलाइके लिए अपना आ अपना आप हाथमे सभके अपन सेहतके लिए छै साड़िए छै साड़ी भेलै कत क्वालिटीके रहै छै देखियौ साड़िए छै सिल्कमे आबै छै ने साड़ी जे मोनके बात छै अपन जे मोन भेल अपना लैके रहै छै कतेक होइ छै देखियौ गरम भी आबै छै कोइ ठण्ढा भी आबै छै कतेक सूती भी रहै छै ई बात बच्चा सभके कपड़ा जे छै कॉटनमे भी आबै छै सूतीमे भी आबै छै जे कहीँ जाइ छै मार्केटमे तऽ कहीँ हजार टाकामे दै छै आओर कहीँ दै छै पाँचो सए टाकामे कहीँ दै छै दूओ सए टाकामे कपड़ा कपड़ापर निर्भर छै सूती या कॉटन या सिल्क या ब एहिमे बच्चा सभके कपड़ा छै साड़िओमे ई छै जेहन देखियौ तेहन क्वालिटीमे आ साड़ी साड़ी तऽ जे साड़ी हम अभी पेन्है छियै देखियौ दूओ टाकामे पेन्है छियै तीनो टाकामे पेन्है छियै नहि होइ छै तऽ हजारो टाकाके पेन्है छियै पन्द्रहो सएके साड़ी पेन्है छियै साड़ी जे छै अपन मनपसन्द छै ब्लाउजे सिलबै छै तऽ देखियौ कहीँ कहीँ किछु लै छै कहीँ किछु लै छै कहीँ पचास टाका लै छै तऽ कहीँ सए टाका लै छै जे बच्चासभ इंग्लिशे पैंट सिलबै छै तऽ कहीँ पचास टाका सिलाइ लै छै तऽ कहीँ सएओ टाका लै छै जे साड़ी मार्केटिंगमे होइ छै तऽ अपना लाबि कऽ अपना मार्केट गाँवके मार्केटमे बेचि सकै छियै नहि होइ छै तऽ अपना जे होइ छै से अपना बाल बच्चा सभके जे पसन्दके बात छै अपना जे क्वालिटी पेन्है कपड़ा महिलो सभमे की छै जे अपन पसन्द होइ छै साड़ी अपन लै छै